ایک بار جب مجھے حیدرآباد یونیورسٹی پڑھنے جانا تھا تو اس وقت میرے ابو کا انتقال ہو چکا تھا بھائی سب بر سر روزگار اپنے آپ میں مصروف تھے امی گھر پر تھیں لیکن مجھے پڑھنے تو جانا تھا اور خرچ کے لئے میرے پاس کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا امی بھی گھریلو خاتون وہ بھی میرے لئے کچھ نہیں کر سکتی تھیں لیکن ایک جنون تھا کہ جانا ہے تو میں نے فیصلہ لیا اور بنا کسی کو بتائے میں گھر گیا اور اس دن امی کو بولا کہ میں حیدرآباد جا رہا ہوں وہ تھوڑی جھجکیں چوکیں مجھ سے پوچھا بھی میں نے کہا آپ فکر نہ کیجیے میں کچھ نہ کچھ کر لوں گا اور اس وقت بغیر کچھ سوچے جنون ہی ایسا تھا کہ میں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا فیصلہ لیا لیکن الحمد للہ کہ وہ فیصلہ میرا کامیاب رہا اس کے نتائج اچھے نکلے ہاں مختلف مش مختلف فیصلوں میں میں امی سے مشورے کرتا ہوں بھائی بہنوں کو بھی اس میں شامل کرتا ہوں لیکن ان سے مشورہ برائے نام ہوتا ہے جو بات اہم ہوتی ہے وہ امی کی بات ہوتی ہے اگر امی میرے کسی فیصلے پر اعتراض کریں تو شاید وہ فیصلہ میں ان کے اعتراض سے ان کے مشورے سے بدلتا ہوں ورنہ میرا فیصلہ اپنا ہوتا ہے